अंजी अंजी म्हाराज अंजी अंजी सनाओ गरसोलिया म्हाराज त्रै सौ रपेआ लैना ई म्हाराज म्हाराज अज्जकल तेल बड़ा मैहंगा सौ रपेआ लीटर तेल ऐ दौ सौ रपेआ दा तेल लग्गी जाना सौ रपेआ भी अपनी बचत बी होनी चाहिदी घिसाई बगैरा बड़ा किश खर्चा आई जंदा यरो अपनी बी बचत होना चाहिदी चलो मेरी नेईं थुआढ़ी नेईं ढाई सौ रपेआ देई ओड़ो आं ढाई सौ रपेआ देई ओड़ो ते चली पवो भी बैठो बैठो